مختلف حصوں کے درمیان ثقاوتی تبادلے اور مواصلات سماجی ثقافتی اور اقتصادی کرداروں کا کھیل ہے یہ تبادلے اور مواصلات لوگوں کی سوچ رویات اور زندگی کی طرز پر اثرانداز ہوتے ہیں اور ان کی جغرافیائی سیاسی اور اقتصادی سطح پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں یہ تبادلے اور مواصلات ملک کی ترقی اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان سے مختلف عوامی گروہ کے درمیان تساہم اور تعاون بڑھتا ہے جو رواں سماجی سیاسی اور اقتصادی مسائل کا حل ممکن بناتے ہیں تبادلے کی خصوصیت سے آس پاس کے ماحول کو بھی متاثر کیا جاتا ہے جو مختلف فرہنگوں اور تقالیب کے ذریعے غنی ہوتا ہے